आमच्या ह्या लोलयें गांवांत चडशे नारळ सुपारी काजू आनी शेती याचे चड पीक घेतले वता पूण एकुणूच आयच्या हवामानांत मनश्यांच्या मनुश्याबळाच्या कमी कमीयेक लागून आतां शेती करपाचे किंवां भात शेती करपाचें लोकांनी चडशें सोडला आनी आतां पळयतात म्हणटा ते काजू आनी नाल्ल आनी सुपारी ज्या ज्यातूंक आमकां कमी कश्ट आसा आनी त्यातुंतल्या तातूंत थोडो तरी फायदो आमका जांव येता आनी जाताय बी आमच्या वाठारांत चड म्हळ्यार आमी व्हड जातेक काजू आनी सुपारीचेर ज्या दोनूय पिकांक आमकां बरें उत्पन्न मेळटा बरी दरी मेळटा आनी सरकाराचे सपोर्ट प्रायसय आमकां हें उत्पन्नाक मेळटा तेका लागून नवीन नवीन आतां युवक आसा जे शेतकरी फुडें सरता ते काजू आनी सुपारी हेंचेरच भर दितात नारळ हो पीक पयलीं चड फायदाचो आसलो पूण सद्या नारळांक दर ना तशें अन्य उपद्वयी रानव रानवटी प्राण्याक लागून नारळ हें पीक सद्या परवडना तेन्ना सुपारी आनी काजू ह्याचेर आमकां चड फायदे मेळटा अशे म्हाका दिसता